किसान किसना जो पक्षी पालन करता है तो उसके लिए कई परकार के पहले साधन करना पड़ता है जैसे कि कबूतर पाल पालने के लिए उसको एक छोटा सा घर बनाया जाता उसमें उसमें उनको कबूतर को खेलाया पिलाया जाता है कि ज खिल खिलाने पिलाने का चीज़ आता है वह दाने के रूप में आ जाता दाने के रूप में आता है और उन उनको खिलाया जाता है और उनको पालने के लिए एक घर छोटा सा बनाया जाता है उसमें कबूतर को रखा जाता है और कबूतर अपना बाहर निकल दाना ग्रहण करता है और उसको सुधा दाना या कई प्रकार के दाने उसको छींट दिया जाता है और उसको खिलाया जाता है और कई प्रकार के मुर्ग़ा पालन मुर्ग़ा फारम भी हमारे किसान खुलता है तो उस चीज़ को फारम एक घर रूप से बनाया जाता है जिसको मुर्ग़ा मुर्ग़ा पालने के लिए कई प्रकार के उपलब्ध साधन भी उनका करवाया जाता है जैस जैसे कि उसका पंखा बिजली बिजली बिजली स पंखा या कूलर या पानी या उनका घर बेसिक रूप से बनाया जाता है जिसमें कि हमारे किसान को उस मुर्ग़ा को वोह पालने में कई परकार की कठिनाई नहीं आ नहीं आ सकता है इसलिए हमारे इसमें सरकार भी मदद करता है कि जो मुर्ग़ा पालन करे या मसली पालन करे अनेक पक्षी भी कोई भी पालन करते हैं तो इसमें सरकार बहुत हम लोग को मदद करती है इसलिए कि हम लोग सरकार से बिहार सरकार से एवं केंद्र सरकार से उनका धन्यवाद है कि हम लोग को यह चीज़ हम लोग को पालने के लिए या बकरी पालने के लिए या पक्षी भी पालने के लिए हम लोग को सपोर्ट करती है जिससे हम लोग पूरे बिहार में खुश हैं इसलिए हम लोग जैसे मानकर चलिए कि हम मुर्ग़ा पालन पालन के मुद्दा हम बोल रहे हैं कि मुर्ग़ा पालन हम लोग जिस वक़्त करते हैं तो हम लोग को दाना या गेहूँ चावल उनको रूप में हम लोग उनको खिलाते हैं और उसको एक घर जालीदार हवादार घर हम लोग जैसे बनाते हैं उसमें पंखा एवं बिजली एवं पानी छोटा छोटा प्लास्टिक के डिब्बा या डिब्बी में हम लोग पानी रखते हैं उसको और हम लोग दाना पानी खिलाते हैं और मुर्ग़ा को हम लोग अच्छा से पालन करने का बेहतर रिजल्ट हम लोग देते हैं और मुर्ग़ा एक पालने का चीज़ है और हर पक्षी एक पालने की चीज़ है क्योंकि उसका जीव हत्या करने की चीज़ ना वह शौक़ से पाला जाता है इसलिए हम लोग पालते हैं कबूतर जैसे हो गया उसको हम लोग शौक़ से पालते हैं कि ताकि कबूतर को पालने से हम लोग को यही आता है कि हमारे बिहार और हमारे भारत देखने में ताकि सुहाना लगे इसलिए इसलिए हम लोग जीव जंतु से हम लोग बहुत लाड़ प्यार करते हैं जैसे कबूतर हो गया मोर हो गया ख़रगोश हो गया अनेक प्रकार के पक्षियों हम लोग इसलिए पालते हैं कि हमारे गाँव एवं समाज हमारे देश हमारे राज्य में हमारे पक्षी को देखने के लिए जैसे कि पटना में अभी अनेक प्रकार के पक्षी पलाए जाता है कि अनेक परकार के पक्षी उसमें पलाए जाते हैं कि ताकि उन चीज़ उन पक्षी को देखने के लिए कई देश कई राज्य ने उनको देखने के लिए वहाँ पर मौक़े पर पहुँचता है तो इसी तरह से हम लोग गाँव में जो हमने पोसे मुर्ग़ा एवं कबूतर अनेक हम लोग हम लोग भी उनको यदी पालते हैं तो कई प्रकार के हम लोग को सामना करना पड़ता है फिर भी हम लोग उस चीज़ को हम लोग पालन करते हैं बस पक्षी को पालन करते हैं तो इसलिए हम लोग को सरकार भी इसमें हम लोग को मदद काफी दिया जाता है तो इसलिए हम लोग को पालन करने में कई प्रकार की कठिनाई नहीं होती है बहुत सुविधा दिया जाता है जिस जैसे कि मुर्ग़ा को हम लोग पालन करते हैं किसी तालाब के तालाब के स तालाब के बग़ल या साइड में हम लोग उन मुर्ग़ा पालन को बनाते हैं इसलिए ताकि उनको हवादार और अच्छा उसका खाने खाने पीने का साधन रहे और पानी भी रहता है साइड में तो अच्छा रहता है उनमें भी चूँकि उनका उनका पोषन पालन अच्छा से बेहतर और हम लोग उसमें मुर्ग़ा पालन में हम लोग कई अस्टाफ या कई मज़दूरों ने उसमें काम करते हैं उसको हाथ से खान पान करने में करने में लगे रहते हैं कि जोकि हर सुविधा हम लोग को बिहार में यह चीज़ हम लोग को ज़्यादातर देखने के लिए पड़ती है और माने तो गाँव में सबसे ज़्यादा अधिकतर पक्षियों की पक्षियों की जीवन पाला जाता है कि कई पक्षी ऐसे भी होते हैं कि उसको पिंजरे में भी हम लोग रखते हैं जैसे हो गया तोता हो गया या मोर हो गया तो उस उस पक्षी को हम लोग क्या करते हैं एक घोंसले के रूप में जालीदार हम लोग बनाते हैं और उसको दाना एवं पानी हम लोग उनको खिलाते हैं तो उनको हम खिलाते हैं और वह उन उन तोता को सबसे पहले बात हम करें उनको जो होता है तो उस उसको हम खिलाते हैं और उसको उससे बात भी करते हैं और अपना आप भी उनको सिखाने का भी प्रयास करते हैं जैसे जैसे हो गया जैसे कि हम मोर की बात करें तो मोर हमारे राष्ट्रीय पक्षी है तो उनको हमारे अनुसार वो भारत में भारत का सबसे मस्त पक्षी है कि जोकि नामी गामी पक्षी है

कि मोर हमारे हर राज्य में और हमारे गाँव में मोर को पोसना चाहिए कोई पोसे या ना पोसे हम लोग पोसते हैं कि क्योंकि हमारे देश की एक शान है जोकि मोर को देखने में और उसका इक्वल बहुत अच्छा बेहतर रहता है बत्तख़ भी कई आदमी पोसता है बत्तख़ को इसलिए पोसा जाता है क्योंकि आप यह ना समझें कि हर चीज़ को पोसकर जीव हत्या किया जाता है जो जीव हत्या करते उसको उस उस व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए क्योंकि जीव हत्या हर व्य हर व्यक्ति को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी चीज़ को पोसते हैं तो उस चीज़ को आप अपने से रखिए उसको पोसिए कोई चीज़ को जीव हत्या ना किया जाए ताकि हमारे बिहार में जितने भी पक्षी होते हैं उसको देखने के लिए और सुन सुंदरता के लिए पोसा